हैलो ओला ओला ड्राइवर तव्हां किथे आहियो मां त पंहिंजी लोकेशन ते बीठी आहियां अच्छा तव्हां बि अचो था पंजाबी बाग मां था अचो अच्छा तव्हां हीअं कयो ए पंजाबी बाग वारो पेट्रोल पंप जे साम्हूं खबे पासे में हिकिड़ो ठेको आहे ठेके ठेके जे उबती लाइन में ई तव्हां अचिजो त उअ अचिजो टेइ उबते लाइन उबती लाइन में टे गली में हिकिड़ो बैरियर लॻो आहे जिन ते दिल्ली पुलिस जो नालो लिखियल आहे येलो कलर जो तव्हां उन गली जे ॿाहिरि पंहिंजी कैब बीहारियो मां बि उते ई बिठी आयां मां साही लटा पाता आहिनि ऐं मूंखे नीरो बैग बि आहे हा असां टे माण्हू आहियूं हा तव्हां जल्दी अची वञो असांखे देरि थी थिए ठीकु आहे हैलो ठीकु आहे थैंक्यू